बॉलीवुड बॉलीवुड में भारत में हर जगह फैसन ट्रेंड को प्रभावित किया है और गोविंदा की बीवी नंबर वन फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी है और उसमें मैं जो कपड़े पहनती हैं वे दोनों बीवियों को मेरे को बहुत अच्छी लगी हैं और मैं और मैं उन्हें बनवाने की पोशाक बनवाने की कोशिश भी करती हूँ साड़ी